हैलो तव्हां ओला सां ॻाल्हाए रहिया आहियो मूंखे हिकिड़ी कार बुक करिणी आहे तव्हां मुंहिंजे लाजपत नगर ठड जे लोकेशन ते पंहिंजी कार मोकिले सघंदा मूंखे तव्हां पंहिंजो ड्राइवर जल्दी जल्दी मोकिलजो मूंखे तकिड़ो तकिड़ो वञिणो आहे देरि न कजो मुंहिंजो एड्रैस मां वरी थो ॿुधायां अ मुंहिंजो एड्रैस आहे मुंहिंजो पतो आहे लाजपत नगर ठड जी ब्लोक पुठियां तव्हांजे तव्हां मूंखे लेट कराये छॾियो हुओ हाणे तव्हां जल्दी मोकिलजो धन्यवादु